मां पतीले में ॿ कोप खीर या विझी करे ॿ कोप पाणी जा विझी करे खंडु विझंदी आहियां ॿ चमचा ऐं चांहि पत्ती विझी करे हुन खे धिमी बाहि ते रखंदी आहियां हुन खां पोइ अगरि वधीक टेस्ट अचण लाइ मां हुन में केॾी केॾी महिल नंढ़ो फोटो ऐं अदरक बि विझंदी आयां जेके सिहत लाइ बि सुठियूं हूंदियूं आहिनि हुन खे धिमी बाहि त रखी रखी छॾींदी आहियां जेसीं ताईं कलर हुन जो बदलजे कान तो ब्राउन कलर थी वेंदो आहे त मां हुन खे छाणे करे पाईंदी आहियां